हाँ ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता या फिर मैं ड्रॉ नहीं कर पाता जैसे मेरे यहाँ यदि बहुत से मेहमान आ जाए रिश्तेदार आ जाए तो मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं उस दिन ड्रॉ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं घर के कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ यही एक कारण हैं जिस वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर पाता और मुझे ड्रॉइंग की प्रेरणा जो है वो प्रकृति से मिलती है प्रकृति को देखता हूँ तो मैं मुझे बहुत अनोखे अनोखे विचार आते हैं जिसके माध्यम से मैं चित्रकारी कर पाता हूँ और ड्रॉइंग का कर पाता हूँ